हम ट्रेनिंग तो नहीं किए हैं लेकिन हम अपने मतलब टीचरों द्वारा तो शुरू से ही ड्राॅइंग लिए हैं टीचरों द्वारा हम अपना सीखे हैं टीचर जो हमको बताए हैं वही किए हैं और हमारा जो चित्रकला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ियाँ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मतलब हम अच्छे से अच्छे मतलब अले अनेक अनेक प्रकार के मैं मतलब चित्र बनाती हूँ अनेक अनेक प्रकार के ड्राॅइंग बनाती हूँ और लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं लोग हमसे बनवाना पसन्द करते हैं कोई अपना स्केच बनवाता है तो कोई कुछ ड्राॅइंग बनवाता है तो लोग मतलब हमसे अनेक अनेक प्रकार के ड्राॅइंग बनवाते हैं कोई हमसे राधाकृष्ण की मूर्ति बनवा ले चित्र बनवा लेता है कोई गणेश भगवान का बनवाता है कोई यूशिष्यो जी को बनवाता है तो कोई मेहंदी का स्केच बनवाता है कोइ खुद का स्केच बनवाता है जब हमारे ड्राॅइंग इतनी अच्छी है आस पास के लोग मेरे ड्राॅइंग से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो लोग हमको बोलते हैं कि तुम मुझे मेरी ड्राॅइंग बना दो तो मैं ज़्यादातर लोगों के ड्राॅइंग बनाती हूँ और शुरू से ही मैं ड्राॅइंग ली हूँ शुरू से मेरा फेवरेट अगर कोई कुछ रहा है तो मेरा ड्राॅइंग रहा है क्यों मेरा इंटरेस्ट ड्राॅइंग में ही बहुत ज़्यादा है और ड्राॅइंग में बहुत ही ज़्यादा है और ड्राॅइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसन्द है मेरा फेवरेट सबसे प्रिय है ड्राॅइंग शुरू से ही मैं बहुत अच्छा कर लेती थी बचपन से ही मैं बनाती थी ड्राॅइंग और मैं ट्रेनिंग किसी से ली नहीं हूँ और मुझे ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं है फिलहाल क्योंकि मेरे टीचर लोग थे तो वो लोग मुझे बताए वो लोग मुझे सिखाए मैं मतलब स्कूल से मैं ड्राॅइंग बनाना सीखी मेरी मैम थी मेरे टीचर लोग थे वो लोग मुझे शुरू से बचपन से ड्राॅइंग बनाना सिखा फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं खुद से ड्राॅइंग करना सीख लिए और दिन पे दिन मेरे ड्राॅइंग अच्छी होती गई और अब तो मैं एक अच्छी ड्राॅइंग भी बना लेती हूँ किसी का स्केच बनाना होगा वो मैं बना लेती हूँ और हम हम अच्छे अच्छे ड्राॅइंग बना लेती हूँ पेंटिंग भी मैं बहुत अच्छी करती हूँ और उसके बाद ड्राॅइंग बहोत अच्छा बना लेती हूँ जिसको जो मतलब जिसको जो ड्राॅइंग बनवानी होती है वो मेरे पास आता है और मैं ड्राॅइंग बनाती हूँ अपने मन से ड्राॅइंग बनाती हूँ जिसको जो मतलब जिसको जो पसन्द है जो बोल देता है कि तुम मेरा ड्राॅइंग बना दो तो मैं उसकी ड्राॅइंग बना देती हूँ और ज़्यादातर लोग मेरी ड्राॅइंग को पसन्द करते हैं और लोग आस पास के लोग भी ड्राॅइंग बनवाते हैं मेरे स्कूल के लोग भी ड्राॅइंग बनवाते हैं कॉलेज के लोग ड्राॅइंग बनवाते हैं मतलब तुम बहुत अच्छी ड्राॅइंग करती हो तो प्लीज़ मेरी ड्राॅइंग बना दो तो हमसे लोग ज़्यादातर ड्राॅइंग बनवाते हैं और मेरा मन भी बहुत अच्छा लगता है ड्राॅइंग में मैं पेंटिंग बहुत मन से बनाती हूँ पेंटिंग भी मैं बहुत अच्छी करती हूँ ड्राॅइंग भी करती हूँ बहुत मन से मैं अगर ड्राॅइंग मैं बनाती हूँ तो दिल से बनाती हूँ क्योंकि मुझे ड्राॅइंग बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसन्द है मैं ड्राॅइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ मुझे ड्राॅइंग बहुत पसन्द है मैं ड्राॅइंग ड्राॅइंग के अलावा अगर कुछ बोलेंगे तो मैं शायद ना कर पाऊं लेकिन मैं ड्राॅइंग बहुत अच्छी बनाती हूँ जो लोग भी आसपास के लोग मेरी बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि अरे यार तुम तो ड्राॅइंग बहुत अच्छी बनाती हो तो मैं ड्राॅइंग सच में बनाती हूँ